اردو کی نئی کتابوں اور مصنفین کو دریافت کرنے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال میں کرتا ہوں جو میری دلچسپیوں اور ترجیحات سے مطابق رکھتے ہیں آن لائن بک اسٹور جیسے ریختہ اردو پوائنٹ اور مختلف آن لائن مارکیٹ پلیس پر نئی کتابوں کی فہرست دیکھتا ہوں ادبی ویب سائٹ اور ولاگز مختلف ادبی ویب سائٹ اور ولاگز پر نئی کتابوں کے بارے میں ریوویز کا مضامین پڑھتا ہوں سوشل میڈیا جیسے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ادبی درویش اور صفحت فالو کریں جہاں پر نئی کتابوں اور مصنفین کے بارے میں معلومات فراہم کی کرتا ہوں لائبریری اور کتب خانہ جیسے مقامی لائبریری اور کتب خانوں میں نئی کتابوں کے سیکشن کو دیکھتا ہوں ادبی تقریبات جیسے بک فیئرس ادبی میلوں اور دیگر تقریبات میں شرکت کرتا ہوں جہاں نئی کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے دوست اور اہل علم دوستوں اساتذہ اور اہل علم سے مشورہ جو جو ادبیات میں دلچسپی رکھتا ہو ان ذرائع اور استعمال کر کے آپ اپنی پسندیدہ کتابیں اور مصنفین بآسانی دریافت کر سکتا ہوں